हा हरे माधव जी जी अनिल आडवानी थो ॻाल्हायां मां तव्हां केर साईं अच्छा एसर कंपनीअ मां हा ॿुधायो न हा यादि अची वियो मूंखे ॿुधायो हैंग थो करे त मूंखे त लॻे थो हुन जो मदर बोड ख़राबु थी वियो हूंदुव तव्हां हुन में ॾाढो कुझु लोड करे छॾियो अथव या हा त हुन जो तव्हांजो अंदरां कुझु मदर वदर बोड ख़राबु थी वियो अथव हुन करे तव्हांखे उहो हैंग थो मारेव मतलबु मदर बोड ऐं ॿीं ॻाल्हि ॿियों थोरो ॿियों बि ऑपशन आहे अगरि हुन में प्रोसेसर जो बि ख़राबु थी सघे थो मदर बोड अगरि न हुजे त प्रोसेसर ख़राबु हूंदव अगरि तव्हांजो त हुन में टे हज़ार लॻंदव ऐं अगरि मदर बोड ख़राबु थी वियो हूंदो त पंज हज़ार लॻंदव हा सर्विस सर्विस सेंटर कटनीअ में कटनीअ में बरघवां जो आहे न बरघवां जी उहो मस पुल पुल आहे जेकी इहा पुल जे साम्हूं ई असां ए आई सी बैंक जे पासे मथे तव्हां असांजो अथव सर्विस सेंटर एसर कंपनीअ जो उते तव्हां खणी अचिजो त तव्हां उते असां सभु चेक जी भाई अगरि प्रोसेजर ख़राबु हूंदो तव्हांजो गैरंटीअ में ठहंदो अगरि मदर बोड ख़राबु थींदो त हुनजा पैसा लॻंदव अलॻि सां हा प्रोसेजर हा उहो बि आहे तव्हां पंहिंजो घर जो पतो ॿुधाईंदव त ईंदुव कंपनीअ जो माण्हू ईंदुव एसर कंपनीअ जो ऐं अची करे ठाहे वेंदुव अची करे घरु की पैड हा उहो बि कंपनीअ मां ठई वेंदव उहा बि कोई दिक़त कान्हे ठाई वेंदो उहो बि मां बसि इन ई ख़राबी अगरि सामान कोई ख़राबु थी वियो आहे न त हज़ार जे अंदरि जेको सामान हूंदो त उहो कंपनी लॻाए ॾींदी आहे हज़ार खां महांगो आहे जीअं माने मदर बोड पंजे हज़ारें ईंदो आहे त उहो कंपनी न हणाए ॾींदी उहे तव्हांखे पैसा हुन या लॻंदव उहो ठाहे करे मिलंदो तव्हांखे लॻाए करे सर्विस जा न लॻंदव बाक़ी जेके मदर बोड जा पैसा लॻंदव जी हा हा तां पंहिंजी एड्रेस लिखायो मूंखे त मां तव्हांखे माण्हू मोकिले छॾींदोमांव अची करे ठाहे वेंदव घरि अची करे ई हा ॿुधायो खेबर लाइन माधव नगर कटनी नीअर पानी टंकी के पास ठीकु आहे ऐं मोबाइल नंबर ॿुधाए छॾियो पंहिंजो तव्हां नव छह छह नव टे चारि नव पंज ठीकु आहे ठीकु आहे ठीकु आहे साईं हरे माधव